गाँवके इस्तीसी स्थिति ने खराब चल रहा है चलै हइ से बच्चा उच्चाकेँ पढ़ौली लिखौली साफे जे अच्छासँ दै हइ पढ़ौली लिखौली ताहिमे खाना पीना अच्छासँ नहि दै हइ बाथरूम पूरा सभ बेकार उकार हइ कन बच्चाकेँ नहि दै हइ खाना पीना सरिआ कऽ नहि कपड़ा लत्ता दै हइ कन बच्चा उच्चाकेँ पढ़ौनी फेरो पढ़ौनी सहीसँ नहि करबै हइ पढ़ौनी सहीसँ नहि चलै हइ कन ई खाना पीना सहीसँ नहि ने चलै हइ बाथरूम वाथरूम करयके बहुत दिक्कत हइ लैट्रीन बाथरूम बहुत खराब हइ कन गाँवके इस्तीसी गाँवके स्थिति नहि ठीक चलै हइ बच्चाकेँ कपड़ा लत्ता आर सहीसँ नैहि दै हइ दै हइ नहि पढ़बै नहि नहि लिखबै हइ नहि सहीसँ बच्चा लऽ कऽ बाहर परदेशमे जा कऽ लोक बच्चासभकेँ पढ़बै लिखबै हइ कऽ गाँवमे नहि सहीसँ नहि पढ़बै लिखबै हइ कन लोक बच्चा उच्चाकेँ लऽ कऽ बाहर लऽ कऽ भागै हइ बाहर पढ़ाबै लिखाबै हइ कन दुःख तकलीफ काटि कऽ बाहर लऽ जाइ हइ तऽ बाहर पढ़बै हइ बच्चासभकेँ अइसे गाँवमे नहि बच्चा उच्चाकेँ कोइ छोड़ै हइ तनिको पढ़ाइ लेल तैआर छै केनाहुओ देख क्षेम बच्चाकेँ इसकुलमे नहि करै हइ से बच्चा ओन्ने भागल ओन्ने भागल ओन्ने खेललक ओन्ने धुपलक बच्चासभ सहीसँ नहि पढ़ै लिखै नहि हइ कन बच्चासभ नहि घरे भागै हइ घर अपन जाइ हइ तऽ बच्चासभ सहीसँ नहि रहै हइ खे खेलैते कुदैते इसकुल भागि जाइ हइ बच्चासभ लोक बाहर लऽ कऽ जाइ हइ बच्चाकेँ तऽ दुःख तकलीफसँ काम धन्धा कऽ के पढ़बै हइ लिखबै हइ कपड़ा लत्ता दै हइ बच्चा माए बाप से बच्चा तोँ सही ढङ्गसँ पढ़ लिख आँय तोरा आगे मेके शरीर सुरक्षा रहतहु बढ़िआँ रहतहु तन्दरुस्त रहतहु बुद्धि अकिल हेतौ केना पढ़बै केना समय कटतै ईसभ अपने बच्चासभकेँ माँ बाप सिखबै हइ बुद्धि दै हइ माँ बाप बच्चासभ बुझै नहि हइ कन माँ बाप हमरा की कहै हइ नहि कहै हइ कन अइसे चल वइसे चल तऽ इएहसभ होइ छै गाँवमे बच्चासभ नहि समझै हइ कन माँ बाप की कहै हइ नहि कहै हइ कन लोक दुःख लोक दुःख तकलीफ काटि कऽ ने बच्चासभकेँ पढ़बै लिखबै हइ कन बोनि दुख कऽ के कटनी खोटनी कऽ के सभ बच्चा करि कऽ चलल माँ बाप एतेक दिक्कतसँ पढ़बै लिखबै हइ कन थोड़ा बहुत पढ़ि लिखि लै छी आगू मूँहेँ समय ठीक रहतै से बच्चासभकेँ सिखबै छियै बुद्धि दै छियै मियाँ बीबी मिलि कऽ